नमस्कार मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ में भारत देश दे भारत देश दे जम्मू कश्मीर राज्य जिला उधमपुर दे देआसी ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला आं अं'ऊ तुसेंगी दस्सना चाह्न्नां के कपड़े अपने बाईं पर धोने न बाईं पर धोने असें धोने आस्तै ज'न्ने होन्ने ते में अपने तै उत्थै इक्क बाल्टी ते मग्ग लेई जन्नां आं में मग्ग लेई जन्नां ते में इक्क बाल्टी कड्ढियै मतलब अपने साईड पर इक्क बौली पर पत्थर लाए दे होंदे न पर बक्खियै पर मग्ग कन्नै अपने कपड़े धोन्नां होर में इक्क बाल्टी कन्नै कपड़े धोइयै फ्ही दूई बाल्टी कड्ढने पानी दी कड्ढन ज'न्नां उसी अस अं'ऊ अपने कोला घट्ट गै घट्ट पानी पानी वेस्ट करना ऐ अं'ऊ एह् चाह्न्नां जे जे पानी घट्ट कोला घट्ट वेस्ट होऐ ते उसी अस बचाने दी कोशिश करचै ते में अपने घरें आह्लें गी बी इ'यै आक्खना के जे पानी गी घट्ट कोला घट्ट वेस्ट करो अं'ऊ तुसेंगी एह्बी दस्सना चाह्न्नां की जे पानी पानी दी पानी धरती दे थल्ले थल्ले गै जा दा ऐ एह् साढ़ा प्हाड़ी एरिया ऐ पर इत्थें पानी जादै थल्ले जा करदा ऐ इस आस्तै असें पानी बचाने आस्तै हर चाल्ली दे प्रयास कीते लोड़दे लोड़चदे एह् पानी गी पानी गी बचाना साढ़ा धर्म ते कर्तव्य बी ऐ अस पानी गी बचाइयै अपने अपने अपनियें औने आह्लीं पीढ़ियें आस्तै एह् एह् कीमती चीज़ ऐ बचाइयै रक्खी सकने न आं एह् असें कपड़े धोने कपड़े धोने ते न्होनै आस्तै घट्ट कोला घट्ट पानी यूज़ करना चाहिदा ते असें पानी गी पानी गी अपने घरै च ग'त्त कड्ढियै ते उसी स्टोर करना चाहिदा में तुसेंगी इक्क

ड्रमें च ते जेह्ड़े अपने घरें च गत्त कड्ढे दे होंदे न ते उं'दे च किट्ठा करियै